हैलो माराज शाह जी केह् हाल चाल ऐ बस ठीक बधिया ओह् में प्लंबर आह्ला बोल्ला ना ओह् तुसें मिगी सनाया हा ना कि मेरे घर ओह् ऐ थोह्ड़े कनैक्शन देने न बाथरूम बगैरा ते ओह् ओह्दे आस्तै तुस सनाएओ मिगी किन्ने किन्ने किन्ने कनैक्शन थुआढ़े घर पानी आह्ले बगैरा ओह्के चार न अच्छा ते मतलब किन्ने किन्ने फुट्ट दे न ओह् जैदा दस्स दे अच्छा ते मतलब तुसें लोआने कुसलै न ओह् कुस दिन लोआने न ठीक ऐ में कल्ल आई जन्ना हा एह् जिस दिन साढ़ा अच्छा त्रै होई गे चौथा अच्छा अच्छा अच्छा कोई निं तां इक कम्म करो ते तुस रेट सनाओ हां केह् रेट देगे हां साढ़े चला दा कनैक्शन दा स्हाब अस पंज सौ रपेआ इक कनैक्शन दा लैन्ने आं हां हां ओह्दे बिच कनैक्शन दा पंज सौ रपेआ लैंदे बाकी ध्याड़िया स्हाब निं ऐ की के ध्याड़ियै दा कनैक्शन इ'यै लगदे द'ऊं कनैक्शन लगदे द'ऊं ध्याड़ियां लग्गी जानियां थुहाड़े घर तां हां ते बाकी होर नेईं बाकी होर निं ऐ कोई मुश्कल ओह्दी मतलब तुसें ई समान समून लखाई ओड़ना अ'ऊं शामीं तुसें ई अ'ऊं भेजी ओड़गा लिस्ट बनाइयै ठीक ऐ कोई नेईं में दिक्खना कल्ल थोह्ड़ा कम्म बी ऐ परसों आई जन्ना आं ठीक ऐ हां परसों आई जन्ना अऊं ते परसों करी ओड़गे फिट्ट थुआढ़े घर जिन्नी होग में इक बंदे ई होर लेआगा निं अपने कन्नै ठीक ऐ ठीक ऐ चलो खरा तां हां परसों आई जन्ने निं अस परसों तुसें ईं फोन करी लैह्गे सवेरे ते पुज्जी जाह्गे थुआढ़े घर वैसे सनाई ओड़गे पुच्छी लैह्गे निं थुआढ़ा एड्रैस कुत्थै पट्टनगढ़ खरी खरी चलो खरा भी तां